ہیلو جی آپ گھی و اٹرمرک سے بات کر رہے ہیں میں آپ کی تھالی کے بارے میں کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کی تھالی کے اندر روٹیاں کتنی آتی ہیں سبزیاں کتنی آتی ہیں کیا آپ کا چکن حلال ہوتا ہے یا جھٹکا ہوتا ہے اچھا کیا اس کے ساتھ میٹھے میں کچھ مل سکتا ہے اچھا آپ کا یہ کھانا کب بنتا ہے کیا آپ کے پاس آپ کی کچن میں بنتا ہے یا آپ کہیں سے آتا ہے آپ کے پاس کھانا تازہ رہتا ہے آپ کا آپ کے پاس سب سے اچھی آئیٹم کونسی ہے ملائی ٹکہ اچھا ٹھیک ہے تو کیا میں اسے زومیٹو سے آڈر کر سکتا ہوں ملائی ٹکے کو جی ٹھیک ہے شکریہ